ہاں ہمارے علاقے سے نزدیک ایسی کئی جگہیں ہیں جیسے کہ او اورنگ آباد ایون ناسک ایز اے میٹر آف فیکٹ ناسک ہے پھر پونہ ہے ممبئی ہے اور اس کے علاوہ ساپوتارہ ہے تو یہ کچھ جگہیں جہاں پہ چھٹیوں کے دن اگر ایک دن کی چھٹی ہو تو بچوں کے ساتھ پکنک کے لیے جایا جا سکتا ہے جیسے کہ بالکل جو پاس ہے وہ للنگ ہے یا چاندوڑ کی پہاڑی ہے ایکچولی وہاں پر جو ہے تو بس گرینری ہے اور کافی اچھا کھلی ہوئی جگہ ہے بچے وہاں پہ جاتے ہیں تو تھوڑے کھیل کھیل وغیرہ کھیل لیتے ہیں اور پھر ان لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کے علاوہ ساپوتارہ میں بوٹنیکل گارڈن ہے جو کہ کافی بڑا اور کافی اچھا ہے وہاں پر کافی سارے اچھے اچھے پلانٹس ہیں اس کے علاوہ للنگ کی جو پہاڑی ہے تو وہ اس کا جومو وہاں پہ کا للنگ کا جو موسم ہے وہ بولتے ہیں کہ آسٹیریلیا کے آسٹریلیا کے موسم سے میچ کرتا ہے اور پہلے وہاں پر وہ جو بھیڑیں ہوتی ہیں جن سے اون نکالا جاتا ہے تو وہ بھی وہاں پر رکھی گئی تھیں کافی لمبے عرصے تک کے کیونکہ اس جگہ کا کی جو جو موسم کا موسم تھا وہ آسٹریلیا کے موسم سے میچ ہوتا تھا چاندوڑ کی پہاڑی میں پہاڑی پر بھی ہمیشہ اوپر اوپر کی جو پہاڑی کی چوٹی ہے وہ ہمیشہ بادلوں میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیشہ دھیمی دھیمی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں کا موسم بہت غضب ہوتا ہے اچھا اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کبھی کبھی اورنگ آباد جاتے ہیں اورنگ آباد جو ہے وہ ایک کافی تاریخی مقام ہے وہاں پر بہت ساری تاریخی عمارتیں ہیں اور تو وہاں وہ بھی ایک اچھی جگہ ہے جب ہم بچوں جیسے پریوں کا تالاب ہے اور ایکچولی وہاں پر نا بی بی کا مقبرہ کر کے ایک جگہ ہے جو کہ تاج محل کی کاپی ہے چھوٹا تاج محل بول سکتے ہیں اس کے مٹیریلس بھی الگ ہیں تاج محل کی طرح وہاں اس میں ماربلز نہیں لگے ہوئے ہیں لیکن بالکل اس کی کاپی ہے چھوٹے اسکیل پہ لیکن یہ جو ہے پہاڑوں سے گھری ہوئی جگہ پہ بنا ہوا ہے تاج محل تو یمنا ندی کے کنارے بنا ہوا ہے نا لیکن یہ بھی یہ بھی بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا ہے بہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر کیونکہ آبادی سے دور ہے وہ اور انٹچڈ ہے تو وہاں پہ ایک الگ ہی قسم کا سکون ہوتا ہے ذہنی سکون ہوتا ہے کھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے اور بالکل ہرا بھرا سا ہوتا ہے تو اورنگ آباد بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر وہاں پہ جانا بچوں کے ساتھ پھر ناسک کے ناسک کے نزدیک بھی ایک جو ہے تو ہے دیولالی جگہ ہے جس کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک جگہ جہاں پہ بچے جانا پسند کرتے ہیں تو ایسی نزدیک میں کافی ساری جگہیں ہیں میرا خیال ہے